सिंधी भाषा असांजी हिकिड़ी सिंधी मिठी ॿोली आहे सिन्धी हीअ कहिड़ी बि देश में वञी करे असां प्यारु बांटे सघंदा आहियूं सिन्धी भाषा अहिड़ी हीअ आहे असां सिंधियुनि में मिठो ॿोले करे कंहिंखे बि पंहिंजो करे सघंदा आहियूं केर बि असांजी सिन्धी भाषा सवली समुझी सघंदो आहे हुनखे समुझी करे उन सां प्रेम करे सघंदो आहे असांखे हिकु सिन्धी हिकु असां ईअं आहियूं कि असां कहिड़े देश में वञी करे पंहिंजो इज़्ज़त मानु शानु ठाहे सघंदा आहियूं अॼु जॻहि जॻहि मुल्क़ में सिन्धी फैलियल आहिनि हुननि अलॻि अलॻि पंहिंजी पहिचान ठाही आहे ऐं हुननि जो हिकिड़ो अलॻि सां ई दर्ज़ो आहे सिन्धी सिन्धी हिकु अहिड़ी भाषा आहे हिकु अहिड़ी सुठी लेंग्वेज आहे जंहिंसां असांखे प्यारु आहे असांखे हिकु गर्व आहे कि असां सिन्धी आहियूं सिन्धी माण्हू शिकिल सां अलॻि हून्दा आहिनि हुननि जो अलॻि ई हिकिड़ो तेज़ु हून्दो आहे साम्हूं असां हिक सिन्धी खे ॾिसी करे कुझु बि असां हुननि खां पंहिंजो हालु ओरे सघंदा आहियूं उहे असांखे पंहिंजो मदद करण में असांखे अॻियां अचण में थोरी बि देरि न कन्दा आहिनि हुननि खे कुझु बि असां चई करे असां हुननि खे पंहिंजो करे सघंदा आहियूं हूअ सिन्धी ईअं हून्दा आहिनि कि भई उहे न चाहे करे बि ॿिए जा हमदर्द थी करे पाण अची अॻियां थी करे हुननि खे हिकिड़ो सहकारु ॾींदा आहिनि ऐं सिन्धी सिन्धी अॼु केरु कान्हे सिन्धी में असां अॼु हिकु नेता हिकु एक्टर हिकिड़ी असांजी टीचर प्रिंसिपल असांजे सिंधियुनि छा छा न कयो आहे जाम कुझु कयो आहे जय सिन्धी जय झूलेलाल